हलो जय झूलेलाल दा हा क्लास चालू आहे हा

अच्छा हा

हा हा मन ख़ाली ॿ ई आहिनि ख़ाली हा हा त मोकलियोसि भले ऐं उअईं हिक ॿ ॿार मिक्स में आहिनि थोरा वीक आहिनि त उन्हनि लाइ मां शाम जी एक्सट्रा क्लास रखण वारी आहियां त तव्हां जा बि जे के बि वीक ॿार हुजनि जीअं ॿ ॿार हुजनव त तव्हां मूं वटि मोकिलिजो मां मिक्स ॿारनि सां गॾ ऐं इनजो बि मतिलब क्लास में कराए ॾींदीमास बिन्हीनि खे हिनखे ड्रॉइंग कराईंदीमास जीअं ॿार मूंखे चैक कंदीमास उन लाइ एक्सट्रा क्लास रखी आहे त भले सर तव्हां मोकलियो पंहिंजे ॿार खे

हा हीअंर ॿारनि जे करे पोइ स्कूल में ईंअ थो थिए भई हिन बार ॿी शइ अॻियां ॿार ॿारनि जे स्कूल जी फ़ीस आहे हा हा हा हा भैया

हा ॾिसां मुंहिंजा ॿार बि के अहिड़ा हूंदा त मां तव्हांखे कॉल कंदीमाव त थोरा तव्हां सम्भालजो तव्हांजा ॿार मां सम्भालींदमि

हा जीअं ॿार ईंअ जीअं ॿार वधंदा ऐं ॿारनि जो नालो जीअं रोशन कंदा तीअं स्कूल जो नालो बि अॻियां वधंदो हा हा हा हा हा हा मोकिलिजो हां शाम जो छहें बजे मोकिले छॾिजो ॿारनि खे हा जय झूलेलाल